आप जमीन ख़रीदते हैं क्या सर बेचते हैं क्या नमस्ते सर नमस्ते सर दीपक सिंह सर बात कर रहे हैं जी जी सर सर हमें लखनऊ में जमीन ख़रीदनी थी आप लखनऊ में ही बेचते है ना सर जो सिटी के थोड़ी बाहर हो हाँ जी हाँ वही सर सिटी के थोड़ी बाहर हो और सर अच्छी जमीन च चाहिए सर मुझे जो थोड़ा सा सिटी के बाहर भी हो और हाईवे से जुड़ी हो ज़्यादा दिक़्कत ना हो जी सर सर चालीस से पचास लाख सर कित जी सर

सर क्या क्या मतलब देंगे वहाँ पर जैसे रजिस्ट्री वग़ैरह कैसे होगी सर सर पैसे क्या तुरंत देने पड़ेंगे कि कुछ पहले देने पड़ेंगे बुकिंग करने के लिए फिर उसके बाद पैसा देना पड़ेगा क्या है सर इसका क्या जी

जी जी जी हो जाएगा क़िस्त में सर हो जाएगा जी जी जी तो सर रजिस्ट्री कितना समय में हो जाएगी

जी जी जी जी जी सर और पैसे थोड़ा सर कुछ कंसेशन कर दीजिए अगर डिस्काउंट कर देंगे तो सर ले लिया जाएगा

जी यह तो है सर लोकेशन तो अच्छी है लेकिन यह है कि थोड़ा पैसे का कम कर देते तो ठीक ठीक है सर तो हम ठीक है आप से मिलते हैं आकर के मिलते हैं सर आप से देखते हैं जमीन को ठीक ठीक सर नमस्ते